خواتین کو روزانہ مختلف چیلینجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا میں کچھ ذکر کرتا ہوں جیسے تحفظ خواتین کو ہر آسانی تشدد اور جنسی استحصال جیسے قطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صنفی امتیازات جیسے کی جگہوں کی اور تعلیم صنفی امتیاز پایا جاتا ہے گھریلوں ذمے داریاں کام کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمے داریوں کو نبھانا بھی ایک بڑا چیلینج ہے تنخواہ کا فرق جیسے مردوں اور عورتوں کی تنخواہوں میں فرق پایا جاتا ہے ہندوستانی معاشرے میں خواتین کا رول گزشتہ برسوں میں ہندوستانی معاشرے میں خواتین کے رول میں کافی تبدیلی آئی ہے جیسے تعلیم زیادہ خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اعلی تعلیم کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ملازمت مختلف پیشوں میں خواتین کی تعداد بڑھ رہیں ہیں اور وہ روایتی طور پر مردوں کے زیر تسلط شعبوں میں بھی کام کر رہی ہیں قانونی حقوق خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے قوانین بنائے گئے ہیں جیسے کہ گھریلو تششد کے خلاف قوانین سماجی بیداری میڈیا اور سماجی تنظیموں کے ذریعے خواتین کے حقوق کے بارے میں بیداری بڑھ رہی ہے محفوظیت اور موقع ہندوستان میں خواتین کی محفوظیت اور مساوی موقع کی صورت صورت حال میں بہتری آئی ہے مگر اب بھی کئی چیلینجز باقی ہیں تحفظ کے مسائل جیسے ابھی ابھی بہت سی جگہوں پر خواتین کے محفوظ محسوس ہونے ہونی ہے مساعی موقع تعلیم اور کام کے موقعوں میں بہتری آئی ہے لیکن ابھی ابھی کئی شعبوں میں صنفی امتیاز امتیاز موجود ہیں سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی کوششیں حکومت اور مختلف تنظیمیں خواتین کی حقوق اور موقع کے موقعۂ فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں حالات میں بہتری کے باوجود بھی ابھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے تاکہ خواتین واقعی محفوظ اور مساوی موقع حاصل کر سکیں